ई मैथिली भाषामे इतना नीक छै किछु मतलब बहुत नीक लगै छै बोल पाबै छियै जे एजा नहि ओजऽ समझि नहि पाबै छियै ओजऽ मैथिली भाषामे अच्छा वातावरण रहै छै सभ बे ई बेगूसरायके अन्दरमे बहुत अच्छा लगै छै करिते रहै छियै हेँ इसभ भाषा बरतन इसभ करते हुए करि रहलियै हन अच्छा मैथिली भाषामे बहुत अच्छा एकदम परिवर्तन होय रहलै हन विकास होय रहलै हन बोलि रहलियै हन सभकिछु करि रहलियै हन तकर बाद सभकिछु करते हुए मिलते हुए बोलि रहलियै हन केना बो बोलल जाइ छै केना की करल जाइ छै सभकिछु एक्के भाषामे बोलि रहलियै हन ओकरा समझि रहलियै हन बुझलियै बुझि रहलियै हन सभ किछु करि रहलियै हन तय भाषामे कतेक बढ़िआँ हेतै हमरा अर सभके ई बहुत नीक लगै छै भाषा मैथिली भाषामे सभ